कुछ दिन पहले मैं बज़ार से अपने घर के लिए एक बैड लेके आया था हाँ तो वो बैड है वो मुझे दस हज़ार रुपये में मिला था हाँ तो मैं उस बैड को घर में ले आया फिर घर में आके मैंने उसका उपयोग किया तो फिर वो देखा मैंने कि कुछ ही समय बाद वो बैड है वो हिलने लग गया ओर टूटने भी लग गया हाँ जो उस के नट बौल्ट हैं वो बिलकुल ही ढ़ीले हो गए हैं बिल्कुल हिलने लग गए हैं और नीचे से तो वो टूटने भी लग गया है और तो उसपे बैठते हैं हम खड़े होते हैं तो वो आवाज़ भी करता है तो इसलिए वो बैड है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है हाँ वो नीचे से टूटने भी लग गया है मुझे काफ़ी महंगा भी मिला था वो दस हज़ार रुपये में मिला था इसलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है कोई भी आके बैठता है उसपे तो वो हिलता है और काफ़ी आवाज़ भी करता है तो इसलिए सभी बोलते हैं कि ये बैड है वो बेकार है और वो पसंद भी नहीं आया है मुझे मेरे घरवालों को भी पसंद नहीं आया है और उसको लाए मुझे बहुत ही कम ही समय हुआ है और वो इत्ती इतनी जल्दी ही टूट गया है इसलिए वो बैड है बहुत ही बेकार आया है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है